में दिक्खों तुसेंगी सनाना चाह्न्नां रनिंग मेरा फेवरेट इ'यै कि साढ़ै इत्थै कैंवलडंगा चौंक औंदा ऐ में ओह् मेरा फैवरेट रनिंग चौक ऐ उत्थुआं लेइयै फिलहाल अस रखदे न थात्थी धोड़ी जां अग्गें कोई बी चौक आई गेआ ओह् मेरा फेवरेट चौक औंदा रनिंग जेह्ड़ा मेरा रनिंग चौक ऐ अच्छा ओह्दे बाद असें जेह्ड़ा असें मतलब कल्ले दौड़ने आह्ला रोड़ एह् ऐ कि कल्ले फिलहाल अस इत्थै दौड़दे नी ऐ की के मतलब थोह्ड़ा ग्रांऽ च औंदा ओह्दे बाद फिलहाल लेकिन अगर कल्ले दौड़ना होऐ ते में अगर जां ते थाथी उप्पर मैनू आह्ली साइड जन्नां उठी कल्लै दौड़ना होऐ अगर में ते ओह् रनिंग रूट मेरा फेवरेट उ'यै ऐ लेकिन होर कोई मेरा फ रनिंग रूट मेरा फेवरेट नेईं ऐ ते लोकेशन अगर मेरी फेवरेट लोकेशन आई गेई अगर मेरी अपने घरा दा गल्ल करां इक लोकेशन आई गेई ओह् आई गेई साढ़ी थाती थाती मेरी फेवरेट लोकेशन ऐ जेह्दे अ'ऊं रुकना ठीक ऐ रुट्टी अगर उत्थुं लोकेशन करनी होऐ फ्ही उ'यै आई जंदी कि धनू धनू टू अग्गें अलोन उत्थें फ्ही अ'ऊं थ'ल्लै अलोन थाती टू कैंवलंगा साढ़ी फेवरेट लोकेशन बी ऐ ते रूट बी उ'यै मेन एंड अलोन बी मैं उद्धर कल्ले बी में उ'यै दौड़ना ऐ ते अगर बैठना होऐ ते ओह् आई गे अपने कैंवडंगा चौक गै आई गेआ उत्थै गै मेरी फेवरेट लोकेशन आंदी बौह्ने दी बाकी जिन्ना मि पता हा में उन्नां अपने आसेआ सनाई उड़ेआ